हमरा सब कभी आबय छियै तऽ ई रामदेव बाबाके टी वी पर योगाभ्यास देखय छियै तऽ उ घरपर आबि कऽ हमरा सबके अभ्यास करय छियै किछु नहि किछु योगाभ्यास सब रोज सुबहमे कम सँ कम आधा घण्टा करय छियै योग अभ्यासमे से हमरा सबके बहुत फायदा छै योग अभ्यास करला योगाभ्यास करलासँ शरीरमे स्फूर्ति बनल रहय छै आलस नहि आबय छै अइ लिये हमरा सब योगाभ्यासके अच्छा मानय छियै हर मनुष्यके योग करना चाही योगके अभ्यास सीखयके वास्ते टी वी पर रामदेव बाबाके माध्यमसँ जानकारी प्राप्त हइ छै तऽ अपना परिवारमे बालो बच्चाके योगाभ्यास करबाबयके अभ्यास करबय छियै आओर योग अभ्यास हर मनुष्यके करना चाही योग योग अभ्यास करयसँ करलासँ बहुत प्रकारके बीमारी नहि हइ छै जेना कमर दर्द ठेहुना दर्द ई सब बहुत कम हइ छै योग अभ्यास करलासँ हर मनुष्यके चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सबके किछु ने किछु योग अभ्यास दस बीस मिनट आधा घण्टा जकरा क्षमता छै उ एक घण्टा भी अभ्यासके सकय योग अभ्यास करनाइ बहुत जरुरी छै योग अभ्यासके जकरा अनुभव छै ओकरा से भी जानकारी लएके अपन घरमे योग अभ्यास करबाक चाही योग योगाभ्यास मनुष्यके लिये सर्वोत्तम उपयोगी छै योग अभ्यास करना सब आदमीके लिये आवश्यक अइ अभी वर्तमान समयमे